پندرہ ہزار دو سو پینسٹھ ایک لاکھ بیس ہزار دو سو چھ پانچ لاکھ پندرہ ہزار چھ سو سات نوے ہزار پانچ سو سترہ نو لاکھ نبے ہزار تین سو